हाँ इंटरनेट के विकास ने हमारी जीवनशैली में विभिन्न प्रकार के बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज कम्प्यूटर और इंटरनेट के विकास से खेल के भी प्रकार बदल गए हैं आज बच्चे कम्प्यूटर पर अधिक से अधिक समय का प्रयोग में लाने लगे हैं और साथ ही आज के समय में इंटरनेट की सहायता से विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते है जोकि बच्चों को कम्प्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए मजबूर कर रहे हैं आज हमारे देश में इंटरनेट से प्रभावित सबसे बड़ा वर्ग है तो वह है युवा वर्ग आज का युवा इंटरनेट पर खेलों से जीवन के विभिन्न अवसरों का आनंद नहीं ले पा रहा है और साथ ही अधिक समय इंटरनेट को देने से इसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और कई सारी बिमारी भी हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है